ہندوستان کی سب سے جو ہے زبان زیادہ بولنے والی ہندی ہے ہندی ہے اردو ہے ہے نا ہر ایک علاقے کے اعتبار سے اس کی زبان بولی جاتی ہے لیکن زیادہ بولی جانے والی زبان اردو اور ہندی ہے یہ ہمارے ہمارے ایرئے کی ہمارے بہار کی جو زبان ہے زیادہ تر اردو ہے اسی طرح بنگال میں بنگالی بولا جاتا ہے اور اس کے بعد تمل میں تیلگو بولا جاتا ہے سب سے بہترین زبان جو ہے اردو کو مانا جاتا ہے اور جو ہے سب اکثر جگہ جو اردو کو مانا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے بولا جاتا دے اردو ہماری سب سے اچھی زبان ہے اور ہندوستان کی زبان اردو ہو اور ہندی بھی ہے سب علاقے کے لوگ جو ہے اپنا اپنا بھاشا بولتے ہیں ہے نا سب سے زیادہ بولی جانے والی بھاشا اردو ہے اردو میں ہمارا بولنا یہ آسان زبان ہے ہیں ہندی ہندی سے بھی اچھی زبان اردو ہے اردو ہر ایک جو ہے بولنے والا بن جائے اردو بولنے میں آسانی ہے اردو جو ہے اس کے الفاظ آسان ہے اس کو سمجھنے سمجھنا بھی آسان ہے اس کو لکھنا اس کو پڑھنا بھی آسان ہے اسی طرح جس کو جو بھاشا آتا ہے سمجھنے کے اعتبار سے اردو ہو ہندی ہو اس کو کرنا اس کو سننا اس کو سمجھنا آسان ہے اسی لیے ہر جگہ ہر ایک علاقے کے اعتبار سے بولے والی زبان جو ہے اپنے اپنے حساب سے بولا جاتا ہے سب سے بہترین زبان اردو اور ہندی چلنے والی زبا